दै बाना होनोब्लाथ' जों बयबो मिन्थिखायो दै बानाया माबायदि खहा खालामो मानसिफोरखौ दै बाना जायोब्ला जोंहा आबाद गायनाय फुनाय दुब्लिनि आबाद गासैबो खना खनला न बां गासैबो खहा जायो दै बाना जायोब्ला जोंहा न बां गासिखौबो गुगा लाङो बारि बागान सिलिंखार खालामो मानसिखौ खैफोदाव खोख्लैयो आरो सारअन्थाइ फैयोब्ला थिं गब्लंजोबो आरो बारहुंखा बारोब्लाथ' बेबादिनो बाइला जिला गासिखौबो बुखारलांजोबो बुफ्लेलांजोबो बेबादिनो जों सुबुंफोरखौ खैफोदाव खोख्लैयो आरो जोंहा दैज्लांनि आबाद मावनाय बा अखाया बांद्राय जायोब्ला माइ गायगोदानफोरखौ लोमहाबनानै थायोब्ला बेफोरखौबो सेवब्रलांहोयो एबा आबादखौ खहा खालामो बेनिफ्राय बांद्राय सान्दुं दुङोब्लाबो खरान होयोब्लाबो गायनाय फोथार आबादावहाय बिदिनो नांगौ खिनि दैखौ मोनाब्ला गायनाय फुनाय समाव खहा जायो हा बेरगावलांजोबो दै मोनाब्ला आबादा जाया आरो गोजां बोथोर सुहाबनाय समाव बेबायदिनो गासैबो गासिबो जिनिसानो खहा जायो जेन'बा जेबो खामानिखौनो मावनो हाया गुसु सुनायजोंनो दांनो हाया जेन'बा आखाइ आथिं गासैबो गुसु जायो बिदिनो आरो दैलांनि दै बाना बेबायदिनो मानसिनि नखरखौ सिलिंखार खालामो आबादखौबो सिलिंखार खालामो आरो न बां बायदिसिना गासिखौबो जिफ्लं जोबहोयो गासिखौबो खैफोदाव खोख्लैजोबो जानाय थानाय संनाय खावनाय गासिबो लाइ लथर गासैबो जेंनायाव गोग्लैयो आरो बेनिफ्राय जोङो दै बाना जायोब्ला दै बाना जाखांनानै थांनायनि उनाव मानसिया गेसाव गोफोन मोनामनायजों बेराम आजार जायो उन्दै उनला सिथर सिला लोमजानाय बायदि मैया बेरामाव गोग्लैयो गासैबो उन्दै उनला गेदेर बोराइ बेन्थ' गासैबो लोमजानाय साजानाय जायो मानो होनोब्ला बे दै बाना जानानै थांनाय थांनाया रानलाङोब्ला गेसाव गोफोन गासैबो मोनामनायजों थानो हायै बादि जानानै बेराम सोमजियो आरो मोनामनायजोंनो आरो बेबादिनो जोङो आबाद मावनाय समाव गोजां बोथोराव बा गोजां बोथोरावबो बेबादिनो गुसुब सुहाबनायजों आबादखौ जों बोखांनो हाया बिदिजोंनो जोङो मोगा मोगि जानाङो आरो दैज्लांनि बै बानाजोंबो जोङो बेबायदिजोंनो मोगा मोगि जानाङो मानो होनोब्ला बांद्राय अखा हायोब्लाबो जोंहा आबादाव नांगौनि बारा जायोब्ला दैया जोंहा आबादाव जाहैया आरो नांगौनि खमब्लाबो जोंहा आबादाव जाया थिग बेबादिनो समान जानांगौ बांद्राय सान्दुं गोसाब्लाबो हा बेरगावलायोब्ला जोंहा गायनाय फुनाय समाव जोबोद खस्त'जों मोगा मोगि जानो आरो बांद्राय अखाब्लाबो जों गायनानै दोनखानाय समाव दै लोमहाबनानै थाबाय थायोब्ला जोंहा माइ आबादफ्रा गायोब्ला बेफोरो गासैबो खहा जायो बेजोंनो जोंहा मोगा मोगि जानाङो बेनो जोंनि दै बानानि दै बानाजों मोगा मोगि जानांनाय आरो बेनो जोंहा गुसु सुहाबनायनि गुसु सुहाबनायजों मोगा मोगा जानांनायनि बेनो